आयच्या बदलत्या शिक्षण पद्दतीचेर तुमचें मत कितें आयचें शिक्षण पध्दत जें आसा तें भुरग्यांच्या वटेन आसा तें भुरग्यांक चड समजून घेता तें एकतर्फे न्ही तें भुरग्यांच्या सायडीनूय विचार करता भुरग्यांच्या बाजून विचार करता की बाबा भुरग्यांची गरज कितें तांकां कशे तरेचें शिक्षण जाय आतां नवी एन इ पी पाॅलीसी जी आयल्या नॅशनल एड्यूकेशन पाॅलिसी जी आयल्या जी भुरग्यांक आनी मजत करतली की ती आनी बरें तरेन शिकपाक पावतली आनी तांचो फुडार रचपाक पावतलीं आयज काल भुरग्यांक आमी कितल्योश्यो संदी उपलब्द करून दितात ऑनलायन पध्दतीन सॅमीनार उपलब्द करून दितात वर्कशाॅप्स दवरतात तांच्यो स्किल्स ऍनहांन्स जावच्यो तांका तांचे कडेन तरेतरेच्यो स्किल्स आसच्यो शिक्षणा भायर तांकां आनीक कितें तरी कळचें जशें बेकरी किंवां अरबन गार्डनिंग किंवां कसलेंय इलेक्ट्रोनीक्स हँडल करपाची पद्दत अशें भुरग्यांक तरेतरेच्यो स्किलसय आमी आत्मसाद करपा लायतात जेणें करून तांचें जें जी घडणूक आसा ती परिपूर्ण जावची ती हाॅलिस्टीक डिव्हलाॅपमॅन्ट जावचें भुरग्यांचें तांचे मनार बरो परिणाम जावन ताणें बरें फुडार रचचें